जय झूलेलाल असां पाण में साहेड़ियूं माथेरान वञण जो हिकु प्रोग्राम ठायो हुओ जेको असां बाइक ते वञण जो सोचियो हुओ त बाइक ते माथेरान असांजे वेझर में ई आहे हिन करे बाइक ते वञण जो असांखे सवलो लॻो ऐं कुझु साहेड़ियूं हुयूं पाण में ऐं थोरो असां पाण सां गॾु सामान खयो जेको ज़रूरत जो हूंदो आहे कुझु खाधो पीतो रस्ते जे लाइ हिकु पाणीअ जी बोतल खई हुई ऐं हुतांजो मौसम हमेशह थधो ऐं बरसाती रहंदो आहे हिन करे असां हिकु छटी खणण बि ज़रूरु समुझी ऐं थधिकार जे करे कंहिंजी तबियत ख़राबु न थिए त हिन करे असां गोरियुनि दवाउनि जो बि इंतजामु करे हलिया हुआसीं जीअं थधिकार में सर्दी बुख़ारु थींदो रहंदो आहे हिन लाइ हिकु बुख़ार जी सर्दीअ जी गोरियूं बि असां खणणु वाजिबु समुझी ऐं कुझु अहिड़ो नमकीन वग़ैरह जीअं रस्ते में ट्रैवलिंग में असांखे हे लॻंदो आहे की खाईंदो रहंदो रहिजे उहे थोरियूं शयूं असां खयूं ऐं हिकु ॿ वॻो असां खयो पाण सां गॾु वधीक सामान असां खणण ज़रूरी न समुझो जीअं छाकाणि त असां बाइक ते पिया वञू त वधीक सामान खणण सां बि असांखे तकलीफ़ थींदी ऐं माथेरान जा घाट कीअं चढ़ाईअ वारा हूंदा आहिनि त असांखे तकलीफ़ थींदी आहे थोरो घटि सामान खयो पर ज़रूरत जो खयो